मां पंहिंजो रोटी करण जो कमु हाणे वेझर में ई ॿ हज़ार वीह खां चालू कयो जॾहिं लॉकडाउन लागू थी चुको हुओ हिन वक़्ति माण्हू पंहिंजे घर में कैदु हुआ के बीमार हुआ के न पिया करे सघनि उन्हनि ताईं टिफ़िन पहुचाइण जी ज़िमेदारी मां खईं इन इन रस्ते सां मुंहिंजो नओं कमु शुरु थियो नओं वापारु शुरु थियो मुंहिंजो जंहिंमां थोरी कमाई बि अचण चालू थी जीअं त लॉकडाउन में सभिनी जा मर्द घरि वेठा हुआ कमु न हुओ त मुंहिंजो कमु चालू थी चुको त घर जी आवक चालू थी वई ऐं मुंहिंजे कम में सभिनी खे रोटी वणणु लॻी त धीरे धीरे जीअं लॉकडाउन पूरो थियो उनखां पोइ बि मूंखे ऑर्डर मिलंदा रहिया ऐं हाणे मुंहिंजो कमु ॾाढो सुठो हली रहियो आहे मुंहिंजा रोज़ु जा टिफ़िन वेंदा आहिनि सिंधी रोटी सभिनि खे ॾाढी वणे थी त मुंहिंजो कमु ॾाढो सुठो हली रहियो आहे